اتر پردیش بھارت کا ایک اہم ریاست ہے جس کی ثقافت اور سماجی اصول میں عمیق رابطہ خاندانی احترام اور دھرم کی اہمیت بہت ہی ہے یہاں کے لوگ اپنی زندگی کو اپنی تقالید اور روایات کے مطابق گزارتے ہیں جس میں خاندانی رشتے احترام اور معاشرتی بنیادیں شامل ہوتی ہیں اترپردیش میں مختلف علاقوں میں ثقافتی اور سماجی اصولوں میں مختلف ہوتی ہیں لیکن عموماً وہ اپنی معاشرتی اور ثقافتی وارثین وارثین کو قدرتی طور پر قائم رکھتے ہیں اترپردیش کے مختلف برادریوں میں بھی اصولوں اور رسومات میں فرق آتا ہے لیکن وہ مشترکہ ثقافتی ارکان اور مواقع کو بھی شریک ہوتے ہیں زمانے کے ساتھ اترپردیش میں بھی ثقافتی تعلیمی اور معاشرتی تبدیلیاں نمو نمودار رہی ہیں یہاں کے لوگ تعلیم صحت اور ٹیکنالوجی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں جو ان کی زندگی میں بہتری لانے کا عمل ہے اترپردیش میں خاندانی اور برادری روابط کو بہت اہمیت دی جاتی ہے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ احترام اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں اور خاندانی تقالیدوں کو بھی قدرتی طور پر محفوظ رکھتے ہیں انہیں اپنے بڑوں کی رہنمائی اور نصیحت کا بھی بڑا اعتقاد ہے اترپردیش میں دھرم اور مذہب کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے یہاں کے لوگوں کا زیور ہے اور وہ اپنے دھرمی اقدار اور روایات کو مسلسل قائم رکھتے ہیں ہندو مسلمان سکھ اور دیگر مذہبی گروہوں کے لوگ اپنے مذہبی مقدس مقامات پر بھرپور عقیدت رکھتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا انتظام ان مذہبی روایات کے مطابق کرتے ہیں اترپردیش میں ثقافتی وراثتیں اور فنون کی بھی بڑی دولت ہے یہاں کے لوگ بھرپور یقین اور قیمتی ثقافتی زرخیزیوں سے محفوظ رہتے ہیں جیسے کہ موسیقی رنگ برنگی روایات لباسوں کی مخصوص اور مقامی خواب داریاں اترپردیش میں تعلیم کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے لوگ تعلیم اور اندھی ٹکنالوجی کے حوالے سے بہت سود مند پروجیکٹ میں شرکت کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبے کی تکمیل میں مدد کرتے ہیں اترپردیش میں معاشرتی اور سیاسی سمجھوتے کو بھی بڑی اہمیت ہاں دی جاتی ہے لوگ سماجی عدلیہ اور رہنمائی سے بہت مستفید ہیں اور اپنے حل حل مسائل کے لیے معاشرتی اور سیاسی سمجھوتوں کی جانب رجوع کرتے ہیں اترپردیش کی ثقافتی اور سماجی بنیادیں انہیں مختلف منصوبوں اور ترقیاتی کاموں کی سرمایہ کاری میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں جو اس علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں